ए आङो आङो बेंगलनि हो ओमफ्राय आङो नोंसोरनि आसामावहाय नोंसोरनि जायगायावहाय आङो बेरायनो थांगौमोन ओमफ्राय नोंसोरनिथिं दा सम बोथोरफोरा माबायदि माने आङो ओरैनो जायगाफोर नायहैनो होन्नानै ओमफ्राय नोंसोरनिथिं दैज्लां बोथोरफोराव अखा बायदिसिना हानायफोरा माबायदि जायो बेरायहैजायि औ औ औ नङा माने दैज्लां औ दैज्लां बोथोराव थाङोबा अखाफोरा बिराद बारा हाथारो नामा औ औ ओमफ्राय नों नोंसोरनिथिं गोजां बोथोरफोरावबो लामाफ्रा बिराद खुवा खुयो नामा ए औ औ औ औ नोंसोरनिथिं नों नोंसोरनिथिं दै बिमाफोरबो दङ ना औ ओमफ्राय बे दै बिमाफोरावनो गोदान बोसोरफोराव बेरायग्रा जायगाफोर बानाय लायो ना होमबालाय बोथोराबो इसे मोजां जाथोंसै अखा बांखा गैयि होमबालाय जानुवारि बेफोर बोथोरावथ' माबा हाखायाना अखा हाखाया औ औ औ होमबालाय आङो दैज्लां बोथोरावबो बिराद अखा हासोयोबा ओमफ्राय गोजां बोथोरावबो बिराद खुवा खुयोना होनब्लाबो जानुवारियाव टाइम मोजां दिन मोजांखौ नायनानै नोंसोरनिथिं बेरायहैनिसै औ दे होमबालाय आं थांबा नोंसोरनिथिंहाय बोथोरा माबायदि दिना माबायदि सोंहरफिनगोन दे नोंनाव फन हरनानै औ औ औ नोंनावनो फन हरनानै खबर लाहरग्रोनोसै आङो औ दे होमबालाय ना दोनथ'लायनोसै दे औ